میں چنئی سے تھانجاور تک اپنی پہلی بائک روڈ ٹرپ کے بعد ابھی گھر پہنچا ہوں شروع کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنے کی چند چیزیں یہ ہیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں ہوا کی سطح چیک کریں چند پلاسٹک کور لیں بارش کی صورت میں موبائل اور بٹوا لپیٹ کر رکھیں کچھ اچھا حفاظتی ہیلمٹ حاصل کریں برائے کرم آدھا ہیلمٹ یا چہرہ کھلا نہ لیں میں نے ایک استعمال کرنے کے لئے ایک اچھی رقم ادا کی پانی کی بوتل لیں ویران علاقوں میں کہیں نہ رکیں رات کے سفر سے گریز کریں میرے آخری رات کی سواری کے تجربے میں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے میں اسلئے دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا ہمیشہ صبح سویرے شروع کریں یقینی بنائیں کہ آپ نے شروع کرنے سے پہلے کافی آرام کیا ہے یاد رکھے ایک بار شروع ہونے کے بعد واپس نہیں جانا ہے اگر آ اگر یہ آپ کی پہلی بار ہے تو کسی دوست کے ساتھ جائیں